आंनि ओंख्रि जानो लुबैनाया जानायाथ' बुरि देहा मोजां मोजां लुबैखायो माबा सबाइ ओंख्रिफोर मोनबा बिदिनो बिहामजोफोरखौ संहोनोसै जानोसै आरो माजोंबा माजोंबा लागायनाय बिदिनो मुदुफुल आलु आरामसे थालिरफोर थाइसे होनानै संबा बेखौबो मोजां मोनो आं लाब्रा संबा मोजां मोनो जानो सबाइ ओंख्रि आरो बिदिनो आन्जाफोर दंबा अनला अनलिखौबो गोथाव मोनोहाय गोथाव मोनो आन्जाफोर दंबा संलाबायनानै जाहोयो संहोनानै जायो आं बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो बर'नाथ' आरो नारजि खारि दङ नारजि खारि अमा मेजेमजों संनाय बेफोरखौबो गोथाव मोनखायो जायो जानाया जेखौबो मोजां मोनो संनायाथ' न'आवनो सङो बिहामजोफ्रानो जेखौ जानो गोसो बेखौ संहो संहोबाय आङो जाबाय मोजां मोन्नायखौ जानो हाखायो आरो एखमबालाय अबाव मोजां मोन्नायखौ मोनबाय थानो मोजां मोन्नायखौ मोनबाय थाया ओरैनो जाबा जुबाफोरखौनो जानानै थायो आरो मोजां मोन्नायखौबो मोनजोब्बाय थाया बिदिनो बिदिनो जानानै थायो आरो